हमसब दोपहरमे नहाय सोनाय कए खाना बनबय लए जाइ छी कि नहाय सोनाय कऽ खाना बनबयमे आदमीके शुद्ध रहय छै देह जे आदमी खाना बना सकइए ओएह भोरकऽ हमसब नहाय सोनाय कऽ चावल बनेलहुँ भात बनेलहुँ दालि बनेलहुँ सब्जी बनेलहुँ बच्चा सबके इच्छा भेल तऽ भुजियो सब बनेलहुँ कचौड़ी सब बनेलहुँ कनी चरौरी तरौरी सब छनलहुँ इएह सब घरमे दोपहर कऽ बनय छै कहियो साग सब भुजलहुँ अपन भुजिया बनेलहुँ चोखा बनल इएह सब बनय छै फेर राति होइ छै तऽ राति कऽ खानामे अपन बनल रोटी सब्जी खीर कहियो इच्छा भऽ जायत तऽ पूड़िये बनि गेला नहि तऽ नहि कहियो इच्छा भेल तऽ पराठे बनि गेल ठण्डके मौसममे गरमे गरमे चीज सब खाइके आदमीके इच्छा होइ छै पराठे बनि गेल अलुवे पराठा बना सकय छी कोबीके पराठा मूलीके पराठा या चाहे अहाँ हूँ किछु बना सकय छी मतलब सजमनिके पराठा किछुके सबचीजके पराठा बनि सकय छै रोटी बनि सकय छै घरमे ई नहि बूढ़ बुजुर्ग सबके बूढ़ सूढ़ सबके जे इच्छा होइ छनि से सब खाना अपन बनल जे अपन गार्जिअन सब अपन कहय छथिन घरमे से अपन आदेश आयल कनियाँ मनियाँ तऽ से सब बनेलथि घरमे जे इच्छा होइ छनि बूढ़ सूढ़ सबके कहय छथिन जे कनियाँ आइ राइतोके इच्छा होइ छनि जे भाते बना लैतहुँ भाते बनि बनि जाइ छनि भाते दालि सब्जी इच्छा होइ छनि तऽ दालि मतलब रोटिये सब्जी सब बनि जाइ छै या कतहु फेर मतलब आइ घरमे कोनो चीज छियै मतलब फंक्शन छियै तऽ नीक नीक फेर खाना रातिकऽ बनल नहि घरमे किछु रहय छै अपन तऽ ओनाही रोटी सब्जी खीरे या सीधा रोटिये सब्जी या भुजिये रोटी किछु बनि गेल दूध तूध सब अपन घरमे रहल ओकरा उबाललहुँ फेर ओएह सब सङ्गे खाय लेलहुँ घरमे जे बूढ़ सूढ़के आदेश अबय छनि सएह खाना रातिकऽ बनल सएह खाना भोर कऽ बनल दुपहर कऽ दुपहरमे तऽ चावल दालि सब्जी बननाइ तऽ जरूरिये रहय तकर बाद जे इच्छा हुअए तऽ भुजियो बना ली चोखो बना ली साग भुजि ली इएह सब होइ छै क कचौड़िये बना ली जकरा जे इच्छा होइ छै धीआपुता सब बालबच्चा सब जे खेलक बच्चा सब जे कहलक से सब बनय छै तकर बाद राइतो कए ओएह रोटी सब्जी बनल खीर बनल पूड़ी बनल मतलब जाहि दिन जे चीज इच्छा भेल सहह सब बनल खाना पीना